मधुबनी मे मुख्य शैक्षणिक संस्थानक अवसर अछि ओहिठाम मे विश्वविद्यालय कॉलेज छै जाहिठाम की पोस्ट ग्रेजुएट एम ए तक के पढ़ाइ छै जेना आर के कॉलेज जे एन कॉलेज इसकुल अछि प्लस टू विद्यालय वाट्सन इसकुल सूरी इसकुल जाहिमे की बढ़िऑं शैक्षणिक व्यवस्था छै बढ़िऑं शिक्षा छै आ जिला के बहुत बढ़िऑं इसकुल मानल जाइत अछि मधुबनी जिलाक अंतर्गत तऽ विश्वविद्यालय नहि छै प्रशिक्षण बी एड कॉलेज छै ओहि बी एड कॉलेज मे बी एड करवाक अवसर जे फैयाज अहमद के बी एड कॉलेज छियनि जाहिठाम की शैक्षणिक विशेषता ओहिमे लेल जाइत छै जेकर अवसर छै एहिठाम जे छै से इसकुलक फीस मे कोनो किफायती नहि अछि स्कूलक फीस जे छै से सरकारी इसकुल के छोरि कऽ निजी विद्यालय जते छै से मात्र फीस टा बुझै छै ओकरा कत्ते ओहि सॅं लाभ हेबाक चाही ओहि पर ध्यान छै आओर पढ़ाइ के मामला मे जे ओकर छै से एकदम प्रोफेशनल छै व्यवसायिक भऽ रहलैया व्यवसायिक सऽ तातपर्य ई छै जे बच्चा के जे उचित शिक्षा भेटबाक चाही जकर अभाव हम देखै छियै ई हमर व्यक्तिगत विचार छी जतेक बच्चा पर खर्च होइ छै ओत्ते बच्चा के शिक्षा नहि भेटि रहलैया पाइ लागि रहलैया त अवसर त छै निजी विद्यालय अवसर तऽ दऽ रहलैय लेकिन निजी विद्यालय के की व्यवस्था हेबाक चाही से मात्र ओकर निर्भर करै छै जे हमरा कत्ते ओहि सॅं लाभ भऽ रहल अहि बच्चा के कत्ते लाभ भऽ रहलैया ताहि सॅं ओकरा मतलब नहि छै हम पचास मिनट के क्लास लै छी पचास मिनट के क्लास मे बच्चा के हम की देलियै अहिपर कोनो विचार नहि छै हम पचास मिनट टाइमपास केलहुॅं बात खत्म भऽ गेलै याह छी